जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो सारिका गुरनानी आहे असांजे खेत्र में समुंड त न आहे पर मंदर ऐं ॿिया पर्यटक स्थल जमा आहिनि जंहिंमें पूरे सालु पर्यटक ईंदा आहिनि को बि मौसम हुजे को बि त्योहारु हुजे हिन सां कंहिं फरक न पवंदो आहे पर्यटक असांजे खेत्र में भरपूरु ईंदा आहिनि स्वामी नारायण मंदरु इस्कॉन टेंपल लोटस टेंपल कालका जी मंदरु छत्रपुर मंदरु कुझु अहिड़ी जॻहियूं आहिनि जिते पूरे साल पर्यटक ईंदा आहिनि जय झूलेलाल